आसामाव गाहाइ सोरखारि नोगोरारि सिबिथायफोरा जाबाय बिदिन्थि बायदियै जों माखासे सोरखारि नोगोरारि सिबिथायफोरखौ मख'नो हायो बेफोरनो जाबाय जेरै हानि नामजारिनि फोरमान बिलाइ जोनोम जानायनि फोरमान बिलाइ जोनोम हादोरनि नोगोरारिनि फोरमान बिलाइ गारि मथर रोंनायनि फोरमान बिलाइ आरो फरायनाय लिरनाय आरो थाखो उथ्रिनायनि फोरमान बिलाइ बायदि बायदि नोगोरारिफोरा बेखौ मोननो हानायनि राहाफोरा जाबाय फोरमान बिलाइखौ नायनानै जेरै जाय माव ख'आव बे फोरमान बिलाइखौ मोन्नो हायो राबा जाय मावख'नि गेजेर जों बे फोरमान बिलाइखौ मोन्नो हागोन फोरमान बिलाइनि फ्रागोथिखौ नायनानै माखौ आरो आरज बिलाइ गथायनानै फोरमान बिलाइ थाखाय मावख'नि गाहायनो आर'ज बिलाइ गथायनांगोन जेरै बिदिन्थि बादियै हानि नामजारि बेखौ जों गावनि थाइग्रि जायगानि हिसाबै जायगानि मिरु मावख'आव जाय हानि जायगाया बबे मन्दलनि सिङाव गोग्लैयो बे मन्दलआनो आर'ज बिलाइ गथायनानै मन्दलनि दिथा होनाय बायदियै मिरु मावख' निफ्राय बे फोरमान बिलाइखौ दिहुन्नानै लानो हायो जेला हाया नामजारि जानायनि फोरमान बिलाइ मोनगोन आब्लानिफ्रायनो दानाव मिरु मावख'नि होनाय बायदियै खाजोना हैनो नांगौ जोनोम जानायनि फोरमान बिलाइ जोनोम जानायनि फोरमान बिलाइखौ जों जाय जायगानि देहा फाहामसालियाव जोनोम जादोंमोन बे फाहामसालियाव फाहामसालिनि गाहायनियाव आर'ज बिलाइ गथायनानै जोंनि जोनोम जानायनि फोरमान बिलाइखौनो मोन्नो हायो